हैल्लो पब्लू मैम नमस्ते में सुनेआ तुसें इक लोकल सिंगर चाहिदा थोआड़े घर फंक्शन ऐ निशु निशु निशु निशु जी में सुनेआ कि थोआड़े घर इक फंक्शन ऐ ते तुसें लोकल सिंगर चाहिदा हा जे जेह्का जम्मू दा रौह्ने आह्ला होऐ हैनीं पर एह् एह् ते तुसें मिकी पता तुसें ऑनलाइन रिक्वेस्ट पाई दी ही कि लोकल सिंगर चाहिदा ऐ पर तुसें एह् निं हा लिखे दा कि उस सिंगर ने अंग्रेजी गाने गाने न हिंदी गाने गाने न जां डोगरी गाने गाने न हून अ'ऊं ज्यादा डोगरी अच्छा डोगरी गाने गाने न चलो बड़ी खुशी होई कि जम्मू दे लोकें डोगरी गाने पसंद न नेईं तां अज्ज कल्ले दे जेह्के लोक जां बच्चे न ओह् अंग्रेजी ज्यादा सुनदे हिंदी गाने ज्यादा पसंद करदे डोगरी बी करदे पर बड़े घट्ट करदे अच्छा तुसें डोगरी चाहिदा हा निं ते जेह्के साढ़े कन्नै लोक औंगन गाने उ'नें ई तुस कदेआ ड्रेसअप पसंद करगे कदेह् कपड़े लाई औन ओ

मतलब इक्कै देह् होन सारे हैन्नी अच्छा ते कुड़ियें परांदा लाना जां इ'यां बगैर परांदै चलगन ओह् उं'दी मर्जी हां बा थोआड़ी कोई मर्जी निं ऐ अच्छा अच्छा मिकी सनाओ पप्लू जी निशु जी अपना एड्रेस एड्रेस दस्सो हां असें कुत्थें औना ऐ हैल्लो हैल्लो निशु हैल्लो हां उधमपुर उधमपुर हैल्लो हैल्लो निशु

हैल्लो निशु हैल्लो निशु तुस आडिबल निं ओ निशु हैल्लो हैल्लो निशु तुस आडिबल निं ओ हैल्लो निशु तुस आडिबल गै नि हे थोआड़ी अवाज निं ही आवा दी हां हून हून आवा दी ऐ पर अच्छा मिकी तुस सनाओ तुसें एड्रैस्स एड्रैस्स निं ना सनाया तुसें अच्छा ठीक ऐ तां पक्का आई गे अच्छा हुन मिकी सनाओ हां साढ़े कन्नै कोई बीह् पच्ची लोक न तुसें कोई बीह् पच्ची चाहिदे दस पंदरां चाहिदे जां दो चार बड़े न बीह् पंजी लोक ठीक न अच्छा पर पता केह् तुस साढ़ा निं शैल प्रबंध करी ओड़ेओ जित्थें अस गाने बौह्गे शैल मैट शैट पाई ओड़यो स्पीकर श्पिकर देई ओड़ेओ क्योंकि जेह्ड़े साढ़े ठीक ऐ ठीक ऐ निशु जी शुक्रिया पैसे कोई देई ओड़यो कोई पञां सट्ठ ज्हार रपेआ ज्यादा निं लैने न असें खाल्ली थोह्ड़े गै लैने न पञां सट्ठ ज्हार रपेआ बस ठीक ऐ निशु जी शुक्रिया ओके